हैलो नमस्ते होर केह् हाल ऐ अस बी ठीक बस किश निं आं ते में डेटशीट बनाई ही ते भी केह् करना बच्चें दा सेलेब्स ठीक निं ऐ शायद भी कदूंं तगर रक्खांऽ अच्छा ते तुसें पढ़ाया निहां उनेंगी आं कोई नी कोई नी में करी ओड़ी डेटशीट अग्गें ते तुस जां जीरो पीरियड च क्लॉस लेई लैओ ते फ्ही थोह्ड़ा ओह् होई जाह्ग स्लेब्स कंप्लीट होई जाह्ग की के अगड़े होई जाङन ते भी अग्गें दा स्लेब्स बी अग्गें होई जाना आं ते भी में करनी आं गल्ल अग्गें ते भला केह् बनदा ओह् जादै चिर निं औना अग्गें अगले पेपर दी बी टेंशन होई जंदी ऐ कोह्की कोह्की क्लॉसै दा सेलेब्स पिच्छे ऐ अच्छा बाकी कंप्लीट ऐ

ठीक ऐ जां भी तुस पीरियड लेई लैओ में कल्ल आइयै सब कुछ लैगी खरी खरी तां ठीक ऐ तां में करनी आं ठीक